हम भैया गाड़ी दी थी ना गाड़ी सर्विसिंग हो गई है गाड़ी का इंजन अच्छा से बनाइएगा समझे क्योंकि गाड़ी दूर दूर तक जाती है मेरी गाड़ी समझे रुपया का आप टेंसन नहीं लीजिएगा गाड़ी का इंजन अच्छे से बनाइएगा इंजन साफ़ सफ़ाई अच्छे से कर दीजिएगा समझे हाँ आप कितने दिन में मेरी गाजी गाड़ी बनाकर दे देंगे आप बोलिए

फ़िर इ दो दिन के दो दिनों के अंदर हमको गाड़ी चाहिए

गाड़ी का इंजन के साथ इंजन के साथ गाड़ी को धो दीजिएगा पॉलिश कर दीजिएगा समझे हाँ सीट कभर जो है सीट कभर नया औ उसका उसका बम्फर देखिएगा बम्फर गाड़ी का न समझे खुला हुआ है समझे आ चारो ट्यू टायर नया लगा दीजिएगा गाड़ी का पॉलिश करवा दीजिएगा हाँ और गाड़ी का आँए कम से कम कम से कम कतै रुपया लगेगा अच्छा आरो

कम से कम कितना मोटा खर्चा लग जाएगा हाँ साढ़े पाँच हज़ार लग जाएगा गाड़ी का इन इ देखिएगा इंजन अच्छे से बने समझे दोबारा कम्प्लेन नहीं आना चाहिए गाड़ी का इंजन में हाँ गाड़ी के इंजन में दोबारा कम्प्रेन हमको नहीं आना चाहिए समझें गाड़ी का डी गाड़ी का डिपर है डिपर इसका बल्ब फ्यूज हो गया है बल्ब नया लगा दीजिएगा

कितने में पैंतीस सौ रुपया नहीं आप ज़्यादा बोल रहें पैंतीस रुपया में हम बीस रूपया में लगाते हैं आप बोल रहें पैंतीस रुपया

अच्छा आप जल्दी मेरी गाड़ी बनाकर दे दीजिए समझे ठीक ठीक